ड्रॉइंग करायांसि अॼु जे टाइम असांखे कलर्स खपंदा आहिनि कलर्स में वैराइटी ईंदी आहे वैराइटी में ऑइल पेस्टल कलर्स ऑइल पेंट्स कलर वॉटर कलर ट्यूब कलर अलॻि अलॻि वैराइटी ईंदी आहे ऐं असांखे ड्रॉइंग पैड खपंदो आहे ब्रश खपंदो आहे केनवास खपंदो आहे कलर पै पैलेट खपंदो आहे अलॻि अलॻि शयूं खपंदियूं आहिनि ऐं मुंहिंजो सभिनि खां वधीक में वधीक पसंदीदा इहे केनवास आहे केनवास बोड आहे ऐं मूंखे लॻंदो आहे कि स्टेशनरीअ ते ड्रॉइंग जूं शयूं ॾाढियूं माहंगियूं मिलंदियूं आहिनि